हैज़ यूअर एरियाज़ हिस्ट्री बी इंफुलेंस्ड बाय डेनीसिटी एंड रूलर्स कैन यू नेम ए फ्यू किंग आर ट्राईबल लीडर्स हू हैव रूल्ड यूअर एरिया स्टेट ते उंदे जेह्ड़ा एरिया ओह्दी कोई हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री ऐ जेह्ड़ियां कोई डेनीसिटीयां कोई रूलर कन्नै इंफ्लूएसंड होऐ प्रभावित होऐ ऐसियां कोई डेनीसिटी कन्नै कैन यू नेम ए फ्यू जां कोई तुस ऐसे दो तिन राज्यें दे नांऽ सनाई सकदे ओ जेह्ड़े मतलब कि कोई ट्राईबल लीडर जां राज्य होन जेह्ड़े तुंदे एरिया दे उप्पर जां स्टेट च रूल कीते दा होऐ ते में सनाना चाह्न्नां कि इं'या ते जम्मू कश्मीर च बड़ी डाइनासिटियें रूल कीते दा पर जेह्का साढ़ी डोगरा डाइनीसिटी होई जेह्दा कि महाराजा गुलाब सिंह नै स्थापना कीती ट्रीटी ऑफ अमृतसर दे अनुसार अंग्रेजें दे कन्नै जेल्लै सिक्ख अम्पायर खत्म होआ ते अंग्रेज़ हे जेह्ड़े पाई जेह्ड़ी मतलब कि उ'नें जेह्ड़ी इक्क लड़ाई दी रकम ही उ'नें सिक्ख एम्पायर गी दित्ती जेह्ड़ी महाराज रंजीत सिंह दी मृत्यु दे बाद की इन्ना पैसा तुसेंगी देना पौना ते ओह् जेह्ड़े हे पंजाब दे डाइनेसिटी सिक्ख डाइनेसिटी एम्पायर हा ओह् उनें आक्खेआ कि अस तुसेंगी पैसे निं देई सकदे पर जेह्के साढ़े हिल्स न साढ़े प्हाड़ी ल्हाके न जेह्ड़े साढ़े अंडर आंदे अस ओह् तुसेंगी सौंपी देई सकनेआं ते जेल्लै एह् गल्ल महाराजा गुलाब सिंह गी पता लग्गी उ'नें ओह् रंजीत सिंह दे अंडर हे ओह् उ'नें उ'नेंगी जम्मू दा राजा बनाए दा हा पर जेल्लै महाराजा गुलाब सिंह गी पता लग्गी उ'नें अंग्रेजें कन्नै गल्ल कीती ते उ'नें आक्खेआ की में तुसेंगी पंज्हत्तर लक्ख नानकशाही सिक्के दिन्ना ते तुस जेह्ड़ा जम्मू कशमीर स्टेट जेह्ड़ी ओह् मिगी देई ओड़ो ते इसी अस स्टेट गी अमृतसर आक्खने आं ते एह्दे बाद ते जेह्ड़ा हा जम्मू कशमीर महाराजा गुलाब सिंह दे अंडर आई जंदा ते फिर उ'नें जम्मू पर अपना रूल शुरू कीता ते प्ही उं'दे अंडर हे जनरल जोरावर सिंह उ'नें ई जेह्ड़ी रियासी ते जगीर एज ए जागीर उ'नेंगी थ्होई ही रियासी ते उत्थै हून इक्क किला बी बने दा जनरल जोरावर सिंह उं'दा चन्हा दे कंढ़ै ते ते ओह्दे बाद साढ़े जेह्ड़े जनरल जोरावर सिंह हे उ'नें बड़ी बड्डियां लड़ाइयां लड़ियां जित्तियां ते तिब्बत गिलगिट बल्टीस्तान धोड़ी उ'नें बड़ा ल्हाका अपने अंदर लेई लैता लेकिन लेकिन जेल्लै ओह् तिब्बत दी लड़ाई करा दे हे उंदी आर्मी तैलूं बरखै ते झाड़े दा मौसम शुरू होई दा हा ते जेह्ड़ी तिब्बत आर्मी ही उ'नें ओह् ऐसी निहीं जेह्ड़ी लड़ी सकदी ही लेकिन जेह्ड़े डोगरा हे ओह्बी पूरी अपनी मैह्नत दे कन्नै अग्गै बधा दे हे पर उंदी जेह्ड़ी आर्मी ही बड़ी घट्ट रेही दी ही ते जेह्ड़े तिब्बतन हे ओह् प्हाड़ी पर बैठे दे हे जेह्दे कन्नै उंदे पर इक्क कोई उंदे कोल जादा ओह् अपना कंफीडेंस हा उं'दे कोल लेकिन फिर बी जेह्ड़े जनरल जोरावर सिंह होर ओह् अग्गें बधदे गै ओह् पिच्छें निं मुड़े ते उद्धर गै उं'दे इक टोयो दा युद्ध आखदे न उसी बैटल ऑफ टोयो ते उंदे बिच ओह् वीरगति गी प्राप्त होए न ते उं'दी मृत्यु दे बाद बी आखदे न कि जेह्ड़े तिब्बतन लोक हे उ'नें उ'नेंगी जलाया जां फूकेआ निं उं'दा इक मंदर बनाया ओह् आखदे कि जनरल जोरावर सिंह गी ओह् मनदे हे कि ओह् इक शेर ऐ ते उं'दे मरने दे बाद उं'दा जेह्ड़ा मास हा बिकेआ किलो दे स्हाब कन्नै उं'दा मास बिकेआ सारे क्योंकि उद्धर शेरे दे मास दी कीमत बड़ी जादा ही ते किलो दे स्हाब कन्नै मास बेचेआ जनरल जोरावर सिंह हुंदा ते इन्ने महान हस्ती होई ओह् में आक्खा ना कि उ'नें ई अज्ज नैपोलियन ऑफ इस्ट आखेआ जंदा इक नैपोलियन जेह्ड़ा इक यूरोपियन जेह्ड़ा हा लीडर हा बड़ा बड्डा मिलट्री जनरल होआ बड़ा ते उनें ई जनरल जोरावर सिंह होरें गी उंदे कन्नै कम्पेअर कीता जंदा कि नैपोलियन ऑफ ईस्ट दे न पूर्ब दे नौपोलियन न ओह् ते बड़ी बड्डी महान हस्ती होए ते एह्दे कन्नै में अपनी गल्ल समाप्त करना चाह्न्नां बाकी राजे जि'यां डोगरा डाइनैसिटी बिच होए कि महाराजा गुलाब सिंह होए महाराजा रणवीर सिंह होए अमर सिंह होए हरि सिंह कर्ण सिंह बड़े साढ़े डोगरा डाइनैसिटी दे लीडर होए महान नेता होए इं'दे नांऽ कन्नै गै में अपनी गल्ल समाप्त करना चाह्न्नां